मां महिलाउनि जे लाइ चवण थो चाहियां अख़बार ऐं रेडियुनि में महिलाउनि जे लाइ कुझु अचणु खपे ताकी महिलाउनि जो जेको शोषण थो थिए या कुझ बि थो थिए त उन्हनि सां अत्याचारु वग़ैरह न थिए और उन्हनि खे वधण लाइ अॻिते मतिलबु सीढ़ी मिले ताकी महिलाऊं बि ॿाहिरि निकिरनि कुझु न कुझु कनि उहे बि वधनि त असांजे उन सां ई देश जो नालो बि रोशनु कनि महिलाउनि जो अॻिते वधणु ॾाढो जरूरी आ ताकि महिलाउनि जे उन्हनि सां आख़िरि महिलाऊं पढ़ंदियूं लिखंदियूं ॿाहिरि नालो रोशन कंदियूं त असांजे ई मध्य प्रदेश देश जो ई नालो रोशन थींदो ऐं सिंधी समाज जो ॾाढो वॾो इहो थियलु विनर्दो ऐं सिंधी समाज जो सभई महिलाउनि जो मतिलबु पढ़ियलु लिखियलु वारियूं हूंदियूं आहिनि त उहे ई ॿाहिरि उननि सां मतिलब उन्हनि जी उन्हनि जे लाइ लिखियो वञो जाए त उन्हनि में अख़बार में ऐं रेडियो में उन्हनि जे लाइ चयो वञो जाए त उन्हनि जे मतिलबु कॾी कोई दिक़त न वञे